हांजी ते जेल्लै में घर बमार पौनी ते में डाक्टर कोल जाना थोह्ड़ा घट्ट गै दिक्खनी में अपने घर गै ओह्दे देसी नुक्से करनी आं कि पैह्लें चलो इ'यै करियै दिक्खी लैन्ने जि'यां मेरा कुदै गला गुला खराब होई जंदा ते मम्मी मेरी गले मलदी मेरे उंगलियें तेल लाइयै मेरे उत्थै बाहें उप्पर तेल लाइयै जेह्ड़ी नस दबांदी गले दी ते ओह् गले मलदी ते ओह्दै कन्नै बी मिगी फर्क लग्गी जंदा फिर मेरी मम्मी मी काढ़ा बनाइयै दिंदी ओह्दे कन्नै बी फर्क लग्गी जंदा जिल्लै सानूं कुदैं पीड़ा होन ते मम्मी सानूं हल्दी आह्ला दुद्ध दिंदी जेह्की अंदरूनी कोई चोट चूट आई दी होए कुतै डिग्गी डुग्गी जाओ फिर अस हल्दी आह्ला दुद्ध पीन्ने ओह्दै कन्नै बी सानूं फर्क लग्गी जंदा ते अस डाक्टर कोल जाना जेह्ड़े देसी लोक होंदे उं'दा डाक्टर कोल जाना थोह्ड़ा घट्ट गै पसंद करदे ओह् घर गै अपने देसी नुख्से आजमाई लैंदे ते मेरी मम्मी बी उ'ऐ करदे जिल्लै साड्डे कुदै सिर सुर पीड़ होए अस तेल लान्ने अपने सिर गी शैल करियै गिल्ला करी लैन्ने ओह्दै कन्नै बी सानूं ओह् फर्क पेई जंदा इ'यां अक्खें बिच्च अक्खें बिच्च कुतै पीड़ पूड़ होऐ अस मोंगरा पाई लैन्ने ओह्दे कन्नै बी किन्ना सानूं फर्क पेई जंदा अस अपने देसी नुख्से अजमाई लैन्ने आं जि'यां साढ़े मूंह् उप्पर कोई दाने दूने निकल लेई पौन्ने ते लोक अस डाक्टर कोल घट्ट गै जन्ने अस पैह्लें हल्दी हुल्दी बेसन बूसन लाइयै मलाई मलूई कन्नै इ'यां मूंह् पर कोई निशान प'वै ते ओह्दा गै देसी गै नुख्से अजमाने आं मते बाह्र अस घट्ट ग घट्ट बद्द गै जन्ने अस अस्पताल अस बड़े गै कुदै बमार होई जाच्चे मते गै फिर उठोऐ निं बैड्ड उप्परा ते फिर गै अस जन्ने आं जि'यां सानूं कुतै बखार बखूर होई गेआ ते अस ओल्लै गै डाक्टर कोल जन्ने आं इ'यां अस घट्ट गै जन्ने आं बट अस जैदा अस घर दे गै नुस्खें गी आज ओह् करने आं इ'यां काढ़ा बनाइयै पी लेआ लौं लौंग जि'यां दाड़ा पीड़ होई ते लौंग लाई ले उत्थै कन्नै ते अस मते घर दे गै नुस्खे अजमाने आं